आमच्या गोंयान जायते कल्चर सेंटर्स आसात जशें की कला एकादमी पणजे जी खूब व्हडली आसा तुमकां जाय तशें तुमकां जाय तशें तुमी मागूंक शकता तुमकां कमी सिटाचें जाय जाल्यार थंय कमी सिटाचे सुद्दां एवेलेबल आसा आनी उपरांत आसा ते रविंद्र भवन मडगांव रविंद्र भवन वास्को मागीर राजीव गांधी कला मंदीर फोंडा तशेंच एना एनआय ऑडिटोरीयम पणजे आसा मॅनेजीस भ्रागांज इंस्टिट्यूट जे पणजे आसा बिट्स पिलानी ऑडिटोरीयम मागीर रविंद्र भवन हरवल एम गोमंत विद्या निकेतम मर मडगांव मडगांव आसा मागीर रविंद्र भवन कुटचोडेय आसा डॉक्टर शायमा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा तें ऑडिटोरीयम आसा तें ते तुमकां तालिगांव आसा मागीर आर्ट एंड कल्चर हॉल जे आसा तें जें पणजे आसा